पुलिसनि खामानियाथ' मा बिसोर पुलिसफोराथ' गावसोर मोनथिखायो थह गामि गा गामि ओनसोलफोराव बिदिनो माबाफोर जाथाय बा बायदिसिना जाथाय जायोब्ला माने पुलिसफोर खौ पुलिसफोदनिसिम केस बायदिसिना होनाय जायो थह बे टाइमाव पुलिसफोरा माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला थाबैनो सहैनायखौ आङो माने नुदों आरोना एसए इनभेस्टिगेसन खालामनाय बायदिसिनाफोराव जे थाबै नोम एसे रेसपन्स होयो बिसोरो मोजां मावो आमफाय बिदिनो आथिखालनि दा सोलिफुबाय थानाय चाइल्ड मेरिस खालामनाय बेफोरखौबो जे पुलिसफोरा हमगासिनो बेफोरखौबो माने आङो मोजांखौ नायदों मोजांखौ मोजांखौनो नादों आरोना पुलिसनि बे खामानिखौबो आरो माखासेफोर दङ पुलिसफोर जायफोराहाय माने बांद्राय एसे माबेबा माबेबा तानाफोराहाय पुलिसफोरा माने थाब रेसपन्स खालामा माबा मोनसे केसहैबाबो माने हालके लायो आरोना माने ओइ जे गुरै लायो बांद्राय माने एसे सिरियास मेटाराव लाया बांद्राय इनभेस्टिगेसन बायदिसिना इदि खालामनायफोरखौसो गोबाव खालामो आरो